हैलो मैम

जी मैम बोलिए और क्या करे बच्चे बहुत उधम करते हैं हाँ हम ज़्यादा नहीं मारेंगे बहुत लोग लई करते हैं वह लोग तो हाँ मारते हैं तभी तो हम हाँ समझते हैं उनको वह लोग तो समझते नहीं इसीलिए थोड़ी मारना पड़ता है ठीक है अब नहीं मारेंगे